हा जी मूंखे यादि आहे की मां पंहिंजी आख़री क़िताबु जेका आहे उहा हिक लेखक आहे स्वेट माटीन हूअ सायकोलोजी ते किताबूं लिखंदो हुयो त हुनजी किताब मां पढ़ी मूंखे ॾाढी सुठी लॻी हुननि ऐं माण्हुनि खे कीअं हिक ॿिए सां ॻाल्हाइणु खपे कंहिंखे कीअं सम्झाइणनि खपे कंहिंजी ॻाल्हि खे ग़लति न सम्झणु खपे कंहिंखे बिल्कुल सही हुनखे कीअं हुनखे ॾिसी करे सही फैसलो कजे या कंहिंजी ॻाल्हि पूरी तराह ॿुधण खपे पोइ ई कुझु ॻाल्हाइणो खपे कंहिं कोई विच में ॻाल्हाइ त हुनखे विच में टोक बाज़ी न करणु खपे असांखे हिक ॿिए जे मन खे सम्झाइणु खपे कंहिंखे ग़लति न सम्झणु खपे कोई अगरि ग़लति करे थो त हिन ॻाल्हि जो मतिलब हुओ न की माण्हू ग़लति थी वयो हिन करे असांखे सॼे ए माण्हुनि जी आदतूनि खे ॾिसणु खपे पोइ ई हुन लाइ कोई असांजे पंहिंजी हीअ राइ करणु खपे ईअं कंहिंखे ग़लति न सम्झि जे हुन हिन सभु ॻाल्हिनि खे ॾाढो सुठे नमूने पंहिंजे कित ने किताब में लिखयो आहे मूंखे इया ॻाल्हि ॾाढी पसंदि आई कंहिंसां कंहिंखे ग़लति न सम्झूं पहले हुनजो व्यवहारु ॾिसूं हुन के परकयूं पोइ ई कंहिंजे लाइ कोई राइ क़ायमु कयूं हीअ बिना कुझु कंहिंजे लाइ जानकारी न थियण जे करे असां हुनजे हुते पंहुंजो वीचारु न थोपजे ईआई हुन में वॾी मुखे शिक्षा मिली